हमरा सभके बिजली तऽ बुझु जे प्रायःरहिते अछि मुदा गर्मीके मौसममे विशेष बिजली कटैए ठण्ढ़ीके मौसममे देखै छियै कि चौबीसो घण्टा बिजली रहैए जदा कदा कखनो कटि जाइया मुदा ई गर्मीके मौसममे जे कटैए आबैए कटैए आबैए जे से कि एक समस्या बुझाबैए विशेष कए कऽ जहन रातिमे सुति रहै छी ओहिके बाद बिजली कटियो जाइया ओतेक समस्या नहि बुझाति कारण नीन्दमे के जानै बिजलीके आओर या बाहरके हाल मुदा ई साँझके समयमे जे कटब आओर आयब कटब आयब ई जारी रहैए एहिसँ घरमे जे काज होइ छै ओहियोपर समस्या आओर बच्चा सब जे पढ़ै छै ओकरो समस्या तऽ एहिसँ मतलब जे दिक्कत होइए